اس وقت پسندیدہ روحانی اساتذہ تو ایسے بہت ہیں مگر ان میں سے میں اس کو مولانا مفتی انور صاحب قاسمی صاحب دامت برکاتہ علیہ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور تمام چیزوں میں ایک مضبوط پکڑ رکھتے ہیں جب وہ طالب علم کو یا دیگر عوام سے بھی مخاطب ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے خطاب پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ضمیر کو بیدار کر دیتے ہیں تو میں بھی خواہش مند ہوں کہ اس کی طرح بننا چاہتا ہوں کیونکہ جب انسان جب کوئی ایسا ایک ایسا شخص جو اچھا بنے اس کی طرح بننے کی خواہش رکھنی چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوں کہ مجھے اس کی طرح بنا دے